बिहार की पारंपरिक कलाएं और शिल्प ऐसा है जो मूर्तिकार होते हैं वो बिहार में बहुत अच्छे अच्छे मूर्तिकार हैं ओ अच्छे से उसको मिट्टी का ही ऐसा ऐसा मूर्ति बनाते हैं जो आदमी देखके एकदम खुश हो जाता है जो ये मिट्टी का नहीं हो सकता है लेकिन ओ हक़ीक़त मिट्टी का रहता है जो कलाकार हैं वो पेंटिंग भी करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं चाहे वो कोई दीवार हो या कोई मतलब कुछ भी हो उसके ऊपर अगर वो पेंटिंग भी करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं और उनकी ऐसी कला प्रदर्शनी होती है जो दस जन वहाँ जाके देखते हैं खड़े होते हैं कि इसमें इसको किसने बनाया कैसे बनाया और मिट्टी का जो बर्तन है मिट्टी के बर्तन को तो अपना कुम्हार लोग एक से एक आकार देते हैं हमारे यहाँ बिहार में दरभंगा ज़िले में हमने ऐसा देखा है जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें कुम्हार लोग बहुत अच्छे से कारीगरी करके देते हैं एक छोटा सा दीप हो या एक बड़ा सा घड़ा हो उसको उन्होंने अच्छी तरह से आकार बनाके एक मिट्टी को गूंथ करके और मिट्टी से ऐसा वस्तु बनाते हैं जो हर एक इंसान को देखने के थोड़ा दो मिनट का ये लगता है कि नहीं मैं देखता रहूँ ये इसको किसने बनाया कैसे बनाया वो हमारे यहाँ जो कुम्हार बोलते हैं उसको कुम्हार जाति होते हैं उस उ उ गहने का मिट्टी के बर्तन का बहुत अच्छा कढ़ाई करके बनाते हैं और वो बहुत अच्छा होता है लकड़ी की नक़्क़ाशी में लकड़ी की नक़्क़ाशी में अपने जो कुम्हार लोग हैं वो एक से एक कलाकारी करते हैं उसमें कोई डार कुरजी तो कोई ये डिजाईन तो कोई मूर्ति बनाते हैं दरवाज़े पे ये सब अपना हस्तकला है और कला के लिए ही वो लोग माने जाते हैं और वो अपने जो पूर्वज हैं उन उनसे सीख के जो आए हैं वो भी अपने जो उनके पीछे वाले हैं उनको ऐसे ही सिखाते हैं कि भई हमने ऐसा सीखा है तुम भी ऐसा सीखो लकड़े पे ऐसा कढ़ाई होता है ऐसा मूर्ति बनाया जाता है ऐसा डिजाईन बनाया जाता है वो उनको पूरा सिखाते हैं ऐसा मिट्टी के बर्तन बारह सेकंड भले